हलो नमस्ते

बिल हाँ होती है सिलाई क्या सिलवाना है साड़ी सिल साड़ी का बिलाउज हाँ तो सूट कैसे सिलाने हैं अच्छा नहीं तो सूट सिलाना है तो साद ही सिलाना है हाँ सिल देंगे अरे सूट के ले लेंगे कम से कम चार सौ तक ले लेंगे

बहुत ज़्यादा हैं चलो कुछ कम कर देंगे और साड़ी का बताएं हैं बिलाउज के बता रही हैं जो रे ह हाँ अरे जो रेट पड़ जो रेट पड़ता है वह दे देना हमको हाँ जो रेट मार्केट में चल रहा है वह हमको दे देना ठीक अरे हमारा रेट स्टार्टिंग है कम से कम डेढ़ सौ हम देते हैं हाँ चलो सौ दे देना और और कोई परेशानी है बताओ बिल्कुल डाल देंगे जे आप हमको जैसा बताना बताएंगी वैसा डाल देंगे ठीक हाँ लगा देंगे और बिलाउज भी जब बिलाउज का नाप दे देना ठीक हाँ बिलाउज का ना हाँ चलिए टाइम बता देंगे बिलाउज का भी नाप दे देना और अपने यह ज तुमको सूट सिलाना है तो सूट के मतलब कुछ तुम्हारे यहाँ कप कपड़ा हो कुछ सूट का डिजाईनर वह भी दे देना हमको हाँ हम सिल देंगे हाँ हाँ हम सिल देंगे हम आपको टाइम बता देंगे ठीक हाँ हम टाइम बता देंगे इस टाइम हम ज़रा बिज़ी हैं थोड़ी सिलाई कर रहे हैं ठीक हाँ आपको टाइम बता देंगे और कुछ अरे हमारी दुकान तो कमाल सराय में हैं यही जो विश्वा रोड गएं है यह विश्वा रोड गए है यह बी आर सी स्कूल है उसी के सामने दो दुकानें बाहर बनी है नौ बजता है बिल्कुल मिल जाएंगे आप हमको आप हमको कॉल कर लेना तो हम आपको मिल जाएंगे ठीक हाँ यही यह नंबर से बात कर रही हो यही नंबर कॉल करना तो मिल जाएंगे आप आ जाना हाँ और कुछ हाँ जी जी नमस्ते